प्रणाम बाबा हॅं हॅं आइ तऽ खेलहुॅं हँ भोजभात अपने गाँव मे भेल रहय मिथलाके तऽ बुझिते छियै भोजेभात सभसँ पैघ चीज छियै बड बाबा बहुत

हॅं बाबा से तऽ पूजो बढ़िऑं होइ छै एतऽ पूजा पाठ सभ किछु निष्ठा सँ कयल जाइया हॅं हॅं ओते नीक पूजा होइ छै ओते नीक ब्यवस्था कयल जाइ छै मिथिला के ने लोकक दुआरे द्वारा हॅं हॅं बाबा हॅं से तऽ पूजा अपना सभ गाँव मे बढ़िआँ जेना होइए सभ पूजा जेनाकि भोजे भात भेल तऽ सभ आदमी रहैया समाजके समाजमे आओर इएह सभ होइया बढ़ैत रहऽ आगा जी बाबा

हॅं बाबा हॅं बाबा फेरो ओनहिए हेतै अहाँ सभ खाली दखियौ सभ पूजा तऽ होइते यऽ अपना सभ गाँवमे दुर्गापूजा अखने भेलै हँ गणेश पूजा से कते नीक पूजा भेलै हँ ओ मिथिलाके पर्ब छलए सभ आदमी ओहिमे रहऽ अऽ हाँ पूजे पाठ सँ आब सभकिछु होइ छै ठीक छै प्रणाम बाबा प्रणाम प्रणाम